आमी दर्यान बी गरोवपाक वयता नुस्त्या नुस्त्याक गरोवपाक म्हणल्यार एक तावंस बरो लांब तावंस घेवपाक पडटा त्या तावंसाक नुस्तें कितें बांदपाक पडटा तें बांदून असो घुवणोवन घुवणोवन शेवटान मारप आनी बरो अर्दान पावता तेन्ना बरें कितें नुस्तें लागलें काय कितें अशें वोडून वोडून ते तेन्ना कळटा तेन्ना नुस्तें बरें लागलें जाल्यार मजा येता आनी दुसरें म्हणल्यार कुल्ल्यो कुल्ल्यांक वयता कुल्ल्यांक गरोवपाक एक चार हिराक एक कोंगो काडून तेजे कोंग्याचें करप फोडून मास आसा पळय भितर तें काडून त्या हिराक बांदप घट्ट बांदून मागीर गोलान घालून कुल्ल्यो अश्यो घरोवन काडटा बरे बरे कुल्ल्यो मेळ्ळ्यो तेन्ना खूब मजा येता आनी दुसऱ्यो मेळ तिसऱ्यो का कालवां तशें खूब अशें काडपाक मेळटा मारयो काडपाक मेळटा अशें करून खुपूच मजा येता दर्यांत लोक बरे बरे मोठें नुस्तें हाडटा कुल्ल्यो बी भरपूर मेळटा अशें करून खूब तरेचे वेवसाय मेळटा

त्या नुस्त्याचेर कुल्ल्यांचे खूब फायदो जाता अशें फुडें आतां आमचे भुरगे अशें करून थोडे तरी वयतले अशी उमेद आसा भुरग्यांक थोड्यांची थोडे शिकपाक लागून बी कांय वचपाक शकना अशें जातलें त्या तरेन भुरग्यांनी फुडें असो वेवसाय चालू दवरतले अशें दिसता